हैलो बोलिए कौन कौन बोल रहे हैं जी कहाँ जी जी कहाँ से मेरा क्लिनिक है यह अपना मेन मार्केट कु यह मालवी कॉम्प्लेक्स में

जी जी क्या प्रॉब्लम है बताइए जी कब से हो रहा है अच्छा कौ जी जी जी कौनसी आइस में दोनों में हो रहा है कि एक में हो रहा है जी जी जी जी जी तो आपको यह समस्या कितने एक हफ्ते से हो रही है तो आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया कुछ दवाई ड्रॉप वगैरह कोई डाला उसमें क्या तो आप आ जाइए मेरे पास कब तक आएँगे आप बिलकुल आ जाइए है ना जी नहीं उसको चेक करना पड़ेगा पहले चेक करने के बाद मैं आपको सलूशन बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं जब तक मैं देखूँगा नहीं जब तक कैसे बताऊँगा तो आप आएँगे उसके बाद मैं चेक करूँगा अब जो भी सलूशन हो खर्च तो मैं देखने के बाद ही बताऊँगा कि कैसी क्या प्रॉब्लम है अभी मैं कैसे बता दूँगा आपको है ना हाँ हाँ जो भी है देख लूँगा ना फ़िर उसके हिसाब से आपको बता दूँगा कितना इसकी कोस्ट होगी इतना इतना खर्चा आएगा इसमें मैं रुकता हूँ देखिए देखिए मैं नौ से एक तक रहता हूँ फ़िर तीन तीन के बाद तीन बजे से पाँच छः बजे तक नहीं घर पर नहीं मैं क्लिनिक पर ही देखता हूँ जी ठीक है तीन से पाँच के बीच में कभी भी आ जाइए